देखिऔ कोनो भी जे काम होइ छै न तऽ बड़ सुन्दर बड़ बढ़िआँ लागय छै बुढ़ वृद्धा आब तऽ आदमीसभ बैठे गेल रोजे जे गीत गाबयए तऽ केओ कहलक यैं पुराने पद पड़य छै ओहि चाचीके कही गीत गइतय ओहि दीदीके कही गीत गइतय नहि हमरा गले नहि यऽ हमरा नहि यऽ गाला कहिऔ न हमसभ छी नऽ एगो पद अहाँ उठाबिऔ जड़िसँ आ हमसभ पीछाँ पीछाँ धै लेब गीत अहाँकेँ गला नहि यऽ तऽ की हेतय पद हमसभ पकड़ब अहाँ आगू आगू एगो पद कहबय हमहुँसभ पाछु पाछु कहब बड़ सुन्दर बड़ बढ़िआँ तब की तऽ बुढ़ लोकके गीत होइ छै गीते आइकाल्हि के देखिऔ रेडियोमे छै मोबाइलमे छै गीत है हे वएह टी वी मे छै गीत ओ बजा लए छै निकालि लए छै कनि कनि अथी चललैए ओ साउण्ड लगा लय छै धिओ पुतो नाच गान केलक गलिक बजलिक आ गीतों गलिक तऽ बुढ़ बुढ़ लोग बुढ़ लोग जे छै से कहलक कि हँ हमे नहि कहबहुँ हँ ओ दीदी कहलकय अहाँ नहि कहबय आहेंँ कहिऔ दीदी हँ कहय छियै ठीक छै जब ओ गीत गाबल भै गेल आ छोड़ि देलक तब दोसर तेसर उठा लेलक दसटा पाँचटा सभ कहलक गीत तऽ पाँचगो गोसाईके कहि दए छै आ पाँच गो कुमारिओके कहय छै पाँच गो से हे वएह गाइरो दए देइ छै पाँच गो महादेविओ कहि दए छै तऽ इएहसभ गीतनाद होइत छै आ दाइ माइ अर कहय लागल सकरत सकरत कहलक तऽ कनिओ कनिओ धियो पुतोके कहि सिखतय तऽ ओहोसभ अपन जएह होइ छै स्याहे अपन गीत गाबय छै आ बुढ़ लोग अपन बठिल केओ बीड़ी पीयैए केओ सुपारी खाइए केओ खैनिए खाइए कोई है हे बऽ बइठले यऽ कोई हँसबै करयए है तेलों सिन्दुर नहि दिअ गीतनाद भए गेल यऽ अकुड़ी अर निकालियऽ आ वितरण करिए खीर सोहारी अर निकालिए ओने वितरण करिहऽ आब भए गेलहुँ ओहो अङ्गना जयबहक आइ दु गोड़ेके अङ्गना जाय पड़त गीत गाबय लऽ बुझलहक नहि एकरा अहिठुना तीन दिन भए गेलय ओकरा काल्हि शुरुए भेलइए ओकरा ओहिठिना परसु कुम्हरमे छियै तऽ से नहि एहन करिहऽ दू गोड़ा चाइर गोड़ा बाँटि लऽ जे एहि अङ्गना जो ओइ अङ्गना जो ओहि अङ्गनामे अपने गवैआ छै दू गोड़ा जाही गवाइनसभ दर दियाद छीही जाय पड़बे करतहुँ तऽ इएहसभ होयत छै राज काज जब एगो लगनमे जँ तीन गो चारिगो बजड़ि जाइत छै तऽ जाइए पड़ैत छै सभक अङ्गना तऽ भाँज जे होइत छै से अपन पुरि आबय जाइ छियै तिनु अङ्गना तीन अङ्गनामे छै बियाह शादी तऽ जाय पड़बे न करतय तऽ सभ केओ अपन दिनकऽ विचार लेलहुँ खाय पियके कहलु सभ खाय लिअ सवेरे चलि गेलहुँ इहो अङ्गनामे दुगो गेलहुँ